हैलो हां तुसें जाना कौन आया हा तुसेंगी गलाने गी आक्खा दे चार बजे कन्नै आएओ लेना केह् ऐ ठीक ऐ हां सेब लेई गीतें जुगड़े बजारें गी त्रैऽ जने जागे उठी इ'यां करी उड़गे तुसें गर्म सूट पाना ठीक ऐ मेरे कश सनोंदा गे खरै मेरे कश चुनी गै गर्म सूट दी हां शुभ दियां मम्मी बी जादियां सिमरन बी जादी

इ'यां बी चाती सिमो दी जारदियै हां खरी खरी खरी हां रूट्टी उं'दे घर खानी गलाए दा उ'नें खरी एह् जिसलै जागे फोन